میرے خیال میں ثقافتی اثرات رقص کے مختلف انداز کی نشو و نما میں بہت سارے کردار ادا ہوتے ہیں جیسے آندھر پردیش میں کچی پوڑی ہوتا ہے اترپردیش کا کتھک ہوتا ہے راجستھان کا گھومر ہوتا ہے آسام کا بیہو ہوتا ہے جموں اینڈ کشمیر کا روف ہوتا ہے بِہار کا بڑیسیا ہوتا ہے اور گجرات کا گربا ہوتا ہے یہ سارے ڈانس اپنے اپنے اسٹیٹس میں بہت زیادہ فیمس ہوتا ہے بہت یونک ڈانس ہوتے ہیں یہ ان کا ڈریسنگ سینس اور ان کا ہر ایک اسٹائل ان کا ہر ایک اسٹیپ بہت زیادہ یونک ہوتا ہے اور یہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہی دیش میں کرے جاتے ہیں یہ دوسرے دوسرے اسٹیٹس میں بھی کرائے جاتے ہیں ڈانس کسی بھی ہم جب انڈپینڈنس ڈے یا ریپبلک ڈے مناتے ہیں تو ہم یہ ڈانس لیتے ہیں